जोंनि ओनसोलाव दावबायथाया जोबोरैनो मोजां मानोना जोंनि ओनसोलनि खाथियाव मानास नेसनेल पार्क आरो भुटान बायदिफोरा सरजाबनानै आरो खाथि याव नांजाबनानै दं जायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलाव दावबायारिफोरा फैयोब्ला गोबाङैनो मोजां थासारि मोनदाङो आरो जोंनि जिउ खुंनायाव बे दावबायारिफोरखौ नुनानै गोबां गोग्गानाय फैयो आरो मोनसे साननाय फैयोदि जोंनि जौगानायावबो मदद होयो मानोना गोबां दावबायारिफोरा फैनानै जोंनि ओनसोलाव थाफैयो आरो जोंनि हारिमु जोंनि हारिनि हारिमु जोंनि जानाय थानाय गाननाय जोमनाय बायदिखौ मोनथिनो लुबैयो आरो बेसोरो बायनानै लाङो आरो बेसोरो खेबखांनानै लांनाय जायो सावगारि खेबखांनानै लांनाय जायो जोंनि नि ओनसोलआव दावबायारिफोरा फैयोब्ला गोबां मोजां थासारि मोनो मानोना जोंनि दावबाया दावबायनायाव जोबाङैनो मोजां आरो जोंनि ओनसोलाव गोबां दावबायारिफ्रा थाफैयोबो जोंनि ओनसोलनि बे खाथिनि मानास नेसनेल पार्क बायदिफोराव गोबां दावबायारिफोरा फैयो आरो आंनि मोनदांथिया जोबोरैनो मोजांदि दावबायारिफोरखौ लानानै मानोना दावबायारिफोरा फैनानै जोंनि ओनसोलाव गोबाङैनो मोनसे जों मोनथियै आरो गावसोर मोनथियै बेसोरो हारिमुखौ लानानै फैफायो मानोना बेसोरो जोंनि खालसारफोरखौ मोनथिजोबा आरो जों बिसोरनि थासारिफोरखौ बिसोरनि खालसारफोरखौ मोनथिजोबा मा बेनि थाखायनो जोङो बुंनो हायोदि दावबायारिफोर फैयोबोला मोनसे मोजां थासारि नाङो आरो बेसोरबो जोंनिफ्राय मोनसे मोजां बार मोनलाङो आरो जोंबो बिसोरनिफ्राय गोबां बाथ्रा सिखायनानै लाखिनो हायो आरो आंनि मोनदांथिया दावबायारिफोरनि गेजेराव मोजां मानोना बिसोरो फैनानै जोंनो मोनसे मोजां लेसन होफैयो आरो बेसोरबो जोंनिफ्राय मोनसे मोजां लेसन लांनो हायो जायनि जाउनाव आंनि मोनदांथिया दावबायारिफोरनि बेरायफैनायाव मोजां